میرا خاندان میرا میرے شوق کو بڑھانے کے لیے کافی حد تک کافی ہیلپ کرتا ہے جیسے کہ میرا شوق ہے میوزیشین بننے کا تو گھر پہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ کوئی ڈانٹتا نہیں کہ تم کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اگر میں کچھ بننا چاہوں تو وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں میرے لیے گٹار وغیرہ لاکے دیتے ہیں بچپن سے ہی ہیلپ کرا اس نے میں چھوٹا تھا تو اگر مجھے میوزیشین کا شوق تھا تو وہ کھلونا لاکر دیتے تھے جسے میں بجا سکوں تبلہ وغیرہ بھی لاکر دیا انہوں نے اور ایک استاد بھی ہائر کیا اس کے لیے کہ تاکہ میں اور اچھے میوزیشین بن سکوں اس طرح ہم نے میرے گھر والوں نے کافی مدد کری ہے ہیلپ کرا ہے کوئی طعنہ نہیں مارا دوسرے سے کوئی کمپیریزن نہیں کیا دوسرے بچوں سے اور ہمارا ہماری مدد کری کہ ہم اچھے میوزیشین بن سکیں اور اور ہمیں کافی انہوں نے ایپریشیٹ کیا